आयुष्मान भारत कार्डसँ बहुत लोकके लाभ होइत अछि जकरा कि जे गरीब अछि बीमार पड़ि जाइ छथि हॉस्पिटल जाइ छथि तऽ हुनका सभके आधा भऽ जाइ छै आओर आओर ओ खुश होइ छथिन किएक कि हुनका कनि कम भऽ जाइ छै किएक कि गरीब लोक गरीब लोकके ओत्ते मतलब इलाज करेनाइ ओत्ते अच्छासँ मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम होइत अछि एहिसँ उद्देश्य छै कि हमरा सभके हम सभ बहुत प्रसन्न छी कि हमरा पूरा भारतमे आयुष्मान कार्ड चलाके मतलब बहुत अच्छा होल जे सभके अपना